جی میں نے بہت دفعہ بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی کے ساتھ تجربہ کیا ہے بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی بہت اچھی ہوتی ہے جیسے ہمارے کبھی اولڈ رائٹر ہوں یا ہمارے کچھ فرینڈ فادر ہوں فرینڈ مدر ہوں ان کی فوٹوگرافی دیکھیں تو ہم اکثر بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں اور میں خود بھی بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی کرتی ہوں بہت ساری چیزوں کی اور میرے خیال میں خوبصورتی دونوں ہی چیز میں ہے بلیک اینڈ وائٹ میں اور ایک سی اور یک یک زندگی تصویر کی دلکشی میں بھی دونوں ہی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ بھی اور کلر فل بھی